अगर मेरी फैमली च कोई बमार होऐ ते सारें कोला पैह्लें तोे में इक बारी आखना चांह्ग कि खिचड़ी बड़ी अच्छी चीज़ खाचड़ी बी बनाई में खिचड़ी बनाइयै में बड़ी बारी खलाई अपनी मम्मी गी डैड़ी गी मम्मी डैड़ी दे इलावा दे होर कोई दिक्खेआ नी जादा बिमार होंदा ते लेकिन ओह् बड़े जादा बमार होंदे न ते उनें गी खिचड़ी खलांदा हा एह्दे इलाव जदूं खांसी खूंसी बी होई जंदी ही ते ओह्दे आस्तै में काह्वा बनाना कुदै निम्बू काह्वा बनाया काह्ड़ा बनाया एह्दे इलावा होर दिक्खेआ जा ते केंई तरां दे काह्ड़े बिच्च जेह्ड़ियां चीजां इस्तेमाल कीतियां जंदियां न काह्ड़े बी बड़ी तरां दे नै काह्ड़े बी बनाए नै खिचड़ी बनाई ऐ एह्दे इलावा अगर कोई जादै होऐ ते उसी आक्खेआ जंदा ऐ जादै तली दियां चीजां नी खानियां तली दियें चीजें कोला बचने आस्तै कोई जादा चावल खलाए जंदे न ते चावल दी खिचड़ी बनाई जंदी ऐ खिचड़ी दे इलावा थोह्ड़ा अगर दिक्खेआ जा ते थोह्ड़ा दुध्द पाईयै खीर जी बनाई जंदी जादा तेल नी बनाना ते उब्बली दी चीजां बनाइयां ते इस तरां कन्नै बड़ी सारियां चीजां में ओह् अपने गर च बनाईयां जादा ते कोई ऐसा कोई औंदा गै नी ऐ टैम कि जादा कोई बमार होऐ ना गै में चाह्न्नां ऐं कि कोई बमार होऐ लेकिन कदैं कदैं बिच्च होई जंदा कि चलो मौसम दी तबदीली कन्नै मौसम चेंज होआ दा जां किश मौसमी बमारियां होआ दियां ओह् कुछ खास एह्दे इलावा ते कुछ दिक्खेआ जा ते जादै कुछ होंदा नी ऐ